नमस्ते क्या आप मनवा रेस्ट्रोरेंन से बात कर रहे हैं हमें पाँच लोगों का खाना ऑर्डर करना है तो आप अपने मेनू कार्ड बता सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या है या आज कुछ स्पेशल है तो आप मुझे बता दीजिए अच्छा ठीक है तो आप मुझे इनके रेट्स भी बता दीजिए पाँच लोगों के लिए करना है कितना होगा कितना मार्जिन है कितना सामान आएगा कितने लोग उसे खा सकते हैं कितनी प्लैट्स मुझे करवानी चाहिए यह भी बता दीजिए अच्छा ठीक है तो फिर आप एक काम कीजिए अब आपका जो भी स्पेशल है स्पेशल थाली वो पाँच थाली आप ऑर्डर लिख लीजिए और आप क्या यह मेरे घर पर डिलीवर करवा देंगे ठीक है तो यह मेरे फोन नंबर हैं और अगर आप घर के बाहर पहुँच जाते हैं तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं